हिकु परिवार में मर्द ऐं माइयुनि जो अलॻि अलॻि पंहिंजो पंहिंजो कमु थींदो आहे ऐं पोइ पंहिंजा कमु बांटे रखंदा आहिनि जीअं ऐं अॻे ज़माने में घर जूं माइयूं हूंदियूं हुयूं हू घर जा कमु कंदी हुयूं रोटियूं ठाहिण ऐं कपिड़ा धोअण ॿासण मलण बुआरी पाइण इहो घरु जेके संभालंदी हुयूं ऐं मर्द ॿाहिरि कमाइण वेंदा हुआ पर अॼु जे ज़माने में माइयूं बि पढ़ी लिखी हा सुठियूं नौकिरियूं ते लॻियूं आहिनि सुठा धंधा थियूं करनि त माइयूं ऐं मर्द ॿई कमाइण वेंदा आहिनि पोइ उहे पंहिंजा कमु मिली करे बांटे करे करे सुबुह जो वेंदा आहिनि अची बांटे करे कंदा आहिनि ताकी को सुठो पैसो बि कमाए सघूं ऐं घर जो कमु बि थी सघे अॼुकल्ह माइयूं बि मर्दनि जे इहो कंधे ताईं पहुची वेयूं आहिनि त बराबरि बराबरि कमु बांटे करे उहो पंहिंजूं भुमिकाऊं विकसित कंदा आहिनि